मुंहिंजे ख्यालु सां डांस में हिकु जुनून हुजणु खपे डांस डांस करणु वारे खे एॾो मज़ो अचणु खपे तव्हां जेतिरो हुनखे ॾिसन्दा करणु वारे खे जेतिरो मज़ो अचे हुनखां वधीक ॾिसणु वारे खे मज़ो अचणु खपे उहो डांस जाम सुठी हुन्दी आहे उन डांस में हिकु जुनून हुन्दो आहे जीअं त ऐं उन जुनून जे वज़ह सां असांखे ॾिसन्दे छा त असांखे उहा डांस लगन्दी आहे जंहिं करे उहा डांस सभिनि जे लाइ यादिगारु थी वेन्दी आहे और उन डांस जे वज़ह सां हरिको यादि रखी सघन्दो आहे हुन डांस जे मथा असां को मैसेज बि ॾेई सघन्दा आहियूं जीअं जाम माण्हू अॼकल्ह कंदा आहिनि कोई न कोई कुझु न कुझु डांस कन्दा आहिनि जींअ त अॼकल्ह कहिड़ा कहिड़ा सांग हुन्दा आहिनि गाना हुन्दा आहिनि जेका जंहिंजे वज़ह सां असां जेका ॿुधन्दा आहियूं असां त असांखे उनजे वज़ह सां मैसेज मिलिन्दो आहे कुझु न कुझु जीअं असांजी लाइफ़ वधीकु सुठी थी वञे